जोङो उन्दैनिफ्रायनो माइ गायनानै जाबोनाय जों माइ गायनानै जानाय समाव हालजों गायनानै जायोमोन हारसिं एबा सानैजों फु खोथियाखौ फुनानै गायबोनांदों जों लेलाइ लेलाइ आरो जों गायनाय समाव ट्रेक्टर गैयामोन जेबो गैयामोन हालजोंनो मावनानै गायबोदों दानि जुगाव दा रौरौ सौसौ मानसि खामला होनानै दा ट्रेक्टरजों माइ गायो दा सान माबा सफ्थासे लानांगौआव दा सानसेनो गायजोबो मानसिफ्रा हाखु दाखु गायो बेफ्रावनो हाया देंस' खांस' जानानै माइफ्रा मोजां जाया हाग्रा जायो अबावबा दै लोमो अबावबा दै मोना बिनि थाखायनो दा मानसिफ्रा मुलि होयो भिटामिन होयो देवफि होयो एउरिया होयो माइ गायनायाव बेजोंसो दा माइफ्रा मोजां जायो मोजां जानायनि बेलायावबो ओंखामफ्रा दा थोआ हासार होयै होयै माइ खेथिखौ दा थिखोबोयो थेवब्लाबो मोजां जाया जायफ्रा हानाया माइखौ हासार होनानै गायबाय थिखोबाय मोजां जाबोबाय मथा मथा जायफ्रा गायनो हाया फैसा गैया बेफोर मुलि हासारफोरखौ होनानै गायनो हायैयाव माइफ्रा जाया जाथि जुथि जालाङो नायनो सुखुवा अबावबा दै मोननाय अबावबा दै मोनि एखमब्ला बोथोराव अखा हायो गायनाय समाव एखमब्ला बोथोराव अखा हाया गायनाय समाव जेठ मासाव एखमब्ला अखा हायो एखमब्ला आसार मासावसो हानानै आसार मासाव गायो गोदोनि दिनाव भाद्र' माससिम गायोमोन सावन मासनिफ्राय भाद्र' मास माइ गायोमोन दानि बोथोराव आसार मासावनो गायो आसार मासावनो हाहैयो हालुं हाथुं मानसि होयो गायो आरो गोदोनि दिनाव फैसायाबो खामलानि दामा बिस थाखा फसिस थाखाजोंनो गायोमोन दानि दिनाव दा लासैनो बारायबोजोबबाय बोसोरसेयाव एखमब्ला एकस' आरो बोसोरसे फैनायाव देरस' आरो बै बोसोराव दुइस' बिदि बारायै बारायै बारायनानै नै दानि बोथोर सफैनायाव जोंनि सबायजार गामियावनो आरायस' जाबाय हिन्जावफोरनिया आरायस' हौवाफोरनिया आलि खोनाय आलि दाननाय सारिस' दानि जुगाव मा जुग जालांखो खोलि जुग जालांबाय दानि जुगा थाइसेजों थोला थाइनैजों थोला गासिबो बाराय लांजोबबाय थाव संख्रि बानलु दाम थावनि दामाबो गोदो फनसासनि मोनोमोन दानि जुगाव दुइस' जाबाय देरस' जाबाय मोननोनो थांला संख्रि सेरसेयाव गोदो थाइनैल'मोन दा थाइबानिफ्राय दस थाखानिफ्राय दा फंद्र' थाखायाव जाबोबावबाय मारै मावनानै जाबावनो गोयिफ्रालाय मारै खामला होनानै जाबावनो मारै ट्रेक्टर होनानै जाबावनो दानि जुगाव जों मावनानै जानो हायैबायदि जालांबाय गोयैफ्रा गासिबो दाम बाराय जोब्बाय